दिक्खो जेह्ड़ी साढ़ी जनरेशन ही ओल्लै स्यानें दी इज्जत ज्यादा करदे हे लेकिन जेह्ड़ी इस जनरेशन दी जेह्ड़ी हून अग्गै चला दी ऐ ते इसदे बिच्च कोई इज्जत बगैरा कुसै दी नेईं करदे न अग्जैंपल में दिन्नां तुसेंगी जियां पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा कि जेह्ड़े साढ़े मास्टर होंदे हे अस उ'नेंगी दिक्खियै डरदे हे बिलकुल मतलब असेंगी पता हा नेईं आवा दे न ते अस छप्पदे हे अज्जकल दी जनरेशन ऐ गै नी ऐ नां डर ऐ ना त्राह् ऐ किसी चीज दा नी ऐ दिक्खेआ जा ते चन साढ़ा टैम इस आस्तै बैटर हा कि अस इज्जत करना जानदे हे ते अज्जकल्लै दे जेह्ड़े जनरेशन ऐ ओह् इज्जत करना नेईं जानदी ऐ बिलकुल कुसै दी इज्जत करना बिलकुल आंदी गै नी ऐ क्योंकि कोई अगर उ'नेंगी गल्ल आक्खो अनसुनी करी ओड़दे गल्ल नी सुननी लेकिन पराने जमाने दे जेह्ड़े जागत जेह्ड़े साढ़े जमाने दे जेह्ड़े होंदे हे ओह् गल्ल सुनदे हे बाकी अग्गै करन नी करन ओह् उं'दी मर्जी होंदी ही लेकिन फिलहाल ऐसा ऐ नेहा कि ओह् कोई बी नेईं गल्ल शैल सारें दी सुनदे हे करदे बी सारे दी हे ते एह् जनरेशन दा एह् कि अज्जकल पैह्लें पैह्लें अग्जैंपल में दिन्नां फोन दी फोन पैह्लें पैह्लें कुसै कच्छ गिने चुने बंदे कच्छ होंदे हे अज्जकल दी जनरेशन च फोन नार्मल निक्के निक्के बच्चें फोन रक्खे दा होंदा ओह् ऐ साढ़ी जनरेशन थोह्ड़ी सैंसटिव ही कोई बी कम्म करना उ'नें दिक्खियै करना थोह्ड़ा सोचना समझना अज्जकल दी जनरेशन जेह्ड़ी चलै दी ओह् ते मतलब अन्नें अन्नें आंगू लेखा कम्म करदी उनेंगी एह् नी पता ऐ कि असें केह् कराना केह् नेईं होर अज्जकल दी जनरेशन जेह्ड़ी इस टाइम चलै दी इस टाइम जेह्ड़ी चलै दी कि जाब फिलहाल गोरमेंट दिक्खा दा ऐ प्राइवेट कोई नी करा दा पैह्ले पैह्ले जमानें साढ़ै इत्थें दी ग्रांऽ दे बिच्च मैह्नत करा दे हे पैह्ली जनरेशन जेह्ड़ी ही मैह्नत करदे हे मतलब आपूं सारा लाना कमाना खाना जो बी ऐ आपूं गै करना अज्जकल दी जनरेशन जेह्ड़ी ऐ ऐ ते ओह् सिर्फ एह् ऐ कि उं'दे च जेह्ड़े पैह्ले दे बब्बै ने जेह्ड़ी कमाई करी रक्खी दियां न ते ओह् डोआ दे न उनेंगी अगर कोई पुच्छै ते ओह् सिद्धे मूंह् पर जवाब दिंदे दिक्खो जनरेशन दी गल्ल आग ते फिलहाल में बैलंस अगर करना होग ते अज्जकल दी जागतें गी समझाना कुछ गै गिने चुने होङन जिनेंगी समझाना ओह् समझदे लेकिन अग्गैं कोई समझदा ते जनरेशन बैलंस करना होग ते फिलहाल मिकी ते नेईं लगदा ऐ कि बैलंस करी पाह्गे कि के पैह्ले आह्लें ते इस आह्ली जनरेशन च बड़ा ज्यादा फर्क ऐ इस आह्ली जनरेशन मतलब बड़ा ज्यादा फर्क ऐ